हैलो हां जी अस रामनगर दे रौह्ने आह्ले आं साह्ड़े ग्रांऽ बिच्च साह्ड़ा ग्रांऽ समझी लैएओ उसी जां कोई शैह्री कस्बा समझी लै कोई के उत्थें हर इक मतलब हर इक सुविधा ऐ पानी उत्थें ऐ अच्छा जी रोड़ उत्थें ऐ बिजली उत्थें ऐ होर गड्डियां बस्सां उत्थें न हर चीज मतलब हर सुविधा उत्थै ऐ हास्पिटल उत्थें ऐ हर चीज जेह्ड़ा ऐ हर इक सुविधा जेह्ड़ी असें उत्थें लब्भी जंदी होर साढ़े लोक मतलब कि उत्थें ठीक ऐ इयां कोई मैंह्गाई बी नेई ऐ ठीक हर चीज ऐ जेह्ड़ी स्हेई रेट बिच्च चलै दी स्कूल उत्थें कालेज उत्थें यूनिवर्सिटी बी साढ़े कोल जेह्ड़ी ऐ हून बनी गेदी होर साढ़े जेह्ड़ा ओह् जेह्ड़ी बस्सां तुसें पुच्छेआ हा कि बस्सां जेह्ड़ी साढ़े लोक जेह्ड़े औन जान जेह्का ओह् ज्यादा मतलब उं'दा बस्सें उप्पर गै के बस्स उप्पर गै उं'दा औना जाना जेह्ड़ा ऐ ओह् आमतौरे पर ऐ कि ज्यादा बस्सां जेह्ड़ियां ज्यादा मैंह्गियां बी निं हैन होर ठीक रेटै उप्पर जेह्ड़ियां बस्सां असेंगी साइम समें समें उप्पर जेह्ड़ियां असेंगी न एह् अग्गें पजाई ओड़दियां होर साढ़ियां बस्सां न जेह्ड़ियां एह् असें कोई एह्दे बिच्च कोई नकसान बी नि ऐ ठीक ऐ रेटै बिच्च जां चलै दियां बस्सां एह् लाइट बगैरा पानी बगैरा सब ठीक गै चलै दा ऐ होर साढ़ा इक इयां ग्रांऽ समझै कोई शैह्र समझै उत्थें असेंगी होर हर इक फैसलिटी जेह्ड़ी एह् ओह् ठीक ऐ साढ़े आस्तै बड़ी अच्छी ऐ उत्थें